हमर पसन्दीदा खेल क्रिकेट अछि जाहिमे सब आदमीके रूचि जादातर आदमीके रूचि रहैत अछि ई पूरा विश्व स्तरपर खेलल जाइत अछि जाहिके कारणसँ ई इंग्लैण्डमे ई बहुत अच्छा तरीकासँ खेलल जाइत अछि आओर अइमे एगारह ई खेल एक सामूहिक होइ छै जाहिमे एगारह गो प्लेयरके आवश्यकता पड़ै छै आओर जे छै उसमे ओइमे जे छै तऽ एक ओइमे एगो बैट होइ छै गेन्द होइ छै तीन गो विकेट होइ छै अ आओर ई जे छै ई दू पार्टमे होइ छै ई दू स्तरपर होइ छै आओर प्रथम पालीमे आओर दो द्वितिये पालीमे एकर क्रिकेट होइ छै जाहिमे जे छै क्रिकेट क्रिकेटसँ बहुत शारीरिक मानसिक तनावसँ आदमी मुक्त होइ छै क्रिकेट क्रिकेटसँ मतलब पूरा शरीर फ्रेश भऽ जाइ छै जब खेलै लगै छै तऽ सकारात्मक प्रभाव बहुत पड़ै छै जाहिके कारणसँ आदमीके कोइ भी तनाव रहै छै तऽ ओ मुक्त भऽ जाइ छै भऽ जाइ छै आओर क्रिकेट खेललासँ शरीरमे फुर्ती आबै छै बोन्स हड्डी मजबुत होइ छै आओर जे छै अइसँ शारीरिक व्यायामके आवश्यकता नहि पड़ै छै जाहिके कारणसँ ओइमे बहुत जादा मनोरञ्जन आबैत अछि आओर ओइमे सब एक दोसरके स्नेहपूर्वक आदर व्यवहार सीखै छै शिष्टाचार सीखै छै अनुशासन सीखै छै ओइके अन्दर ओइके अहमियत पता चलै छै खेलसँ जे एकर की होइ छै हर आदमी खेलसँ प्रिय खेलसँ प्रिय रहै छै किएक कि सब अपन अपन खेलमे बिजी रहै छै सब खेलैत रहैए अपन खेलैत रहैए बहुत आदमीसँ क्रिकेट सब प्रिय छै देह ओ खे जे उसब गोटा मैच देखैला जाइत अछि जेनाकी कतौ भी गाँव स्तरपर क्रिकेट खेलल जाइत अछि तऽ ओइमे बहुत सारा लोक सब देखैला जाइ छै आओर ओइमे खेलाड़ीके प्रोत्साहित करैत अछि